दिनै आं आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय उन्दैनिफ्रायनो जागायनायखौ बुंनोसै आं उन्दैयाव आइनि फोरोंनायजों संनाय खुरनायखौ ओंखाम ओंख्रि माबायदि सङो आं बेखौ सोलोंबाय आरो आइआ आंखौ माबायदि संनांगौ माबायदि थाव सेरनांगौ माबायदि संखो बेखौ आइआ नायनानै एरनानै फोरोंनायाव दिनै आं ओंख्रि संनायखौ रोंबाय आरो माब्लाबा समाव थाव सेरनायानो गोरोनथि जायोमोन माब्लाबा आंनि ओंखाम संनाया गोथां जायोमोन आं उन्दैनिफ्रायनो दिनै देरजासे संनाय खुरनायखौ सिख्ला जाजासे रोंबाय न'आवनो आइनि फोरोंनायाव आं दिनै ओंखाम अनद्ला ओंख्रि बेदर संनो रोंबाय आरो सबाइ ओंख्रिया माबायदि सङो आं बेखौ संनो रोंबाय आरो संनाय खुरनायाव दालि ओंख्रि बेदर एवनाय आं गासिखौबो सोलोंनानै दिनै मोनबाय आहा सोलोंथाय गैयामोन अर्थबा आं बिबायदि सोलोंनाय सोलोंथाय आं मोनाखै आरो आं सोलोंनोबो थाङाखै आं न'आवनो सोलोंनानै रोंनाय संनाय खुरनाय गासिखौबो आङो न'आवनो सोलोंजोबदों आरो संनोबो आं जोबोद मोजां मोनो संनाय खुरनायखौ जिखुनु ओंख्रियानो जा मैगं थाइगं खानानै संनाय मैगं गोथां संनाय आरो बेदरजों मा संब्ला मोजां जायो मा होब्ला गोथाव जायो आं बेखौ गावनो सोलोंबाय बिमानि फंनैसो फोरोंनायावनो इखायनो आं दिनै संनाय खुरनायखौ गासैखौबो नारजि अमा बेदर संनाय आं बेखौबो सोलोंनानै रोंबाय आं दिनैसिम संनाय खुरनायाव गावखौनो रोंबाय होननानै साननानै लाबाय ओरैबायदि मोजां जायो संनाय खुरनाया गावनो जुदि गावनि आखाइजोंनो रोङोब्ला मिनिट हिसाब लायोब्ला टाइम हिसाब सङोब्ला बेदर ओंख्रिखौ माबायदि संलांनांगौ ओंख्रिया बेसेबां मा टाइमाव संलां नांगौ बेखौ गावनो रोंलांगोन आरो गावनो रोङोब्ला मालायखौबो फोरोंनायनि आखु थायो बेखायनो आङो गोजानाव सोलोंनो थांनाय जायाखै गावनो गोसो जानानै गावनि टेलेन्टजोंनो आं संदों खुरदों ओंखाम ओंख्रि गासिखौबो मोजाङैनो मोजां संनानै दिनै रोंनो हाबाय आरो आङो दिनै आं सिख्ला जानानै हौवानि न'आव हाबा जानानै दिनै आरो संनाय खुरनायखौ आङो बेलेग फागो मोनबाय माने संनाया एखे टाइम जाया बिनि हौवानि संनाय खुरनाय न'खराव बेलेग गावनि जोनोमनिफ्राय संनाय न'खरनि ओंखाम ओंख्रिया बेलेग बेयाव सोलों फैनायाव आं दिनै बेसांबा बुरजा मानसिनि ओंखाम संनाय मोनफैदों आलासि सोंनाय माबायदि सोंनांगौ बेखौ बिखुनजोआ फोरोंबाय संनाय खुरनायाव रोंखा राखाखाय आं बारा एसे खस्थ' मोनाखै हौवानि न'आवबो जाखिनि संदों आं बिखौनो संफैदों रोंदों बाहागो लादों बेखायनो आङो दिनैसिम आङो फिसा फिसौनोबो आङो संनानै जाहोनो हाबाय माबायदि संनांगौ बिसां बिसि बुरजा खै थेमा ओंखाम संनांगौ सानै साथामनि ओंखामा मासिनि माबायदि जायो ओंख्रिफोरा संनायाव माबायदि गोरोनथि संब्ला माबायदि थावा बेखौ आं दिनै गावनि फिसाफोरनोबो थावो थावा ओंख्रिखौ आं संना जाहोनो हाबाय ओरैबायदि मोजां गावनो रोंखा राखा संनानै जाहोनो हायोब्ला गावनि फिसाफोरखौ गोजोनाव लाखिनो हायो संनायनि सायावनो गथ'फ्राबो थावो थावाखौ बुङो सम लाना ओंख्रिया थावा सम लाना जोबोद गोथाव जायो बे जाबाय गावनि लिमिटनि संनायनि सायाव मानसि बुरजानि ओंख्रिया माबायदि मानसि खमनि मैगं थाइगं संनाया माबायदि ओरैबायदि जगार नांगौ संनाय खुरनायाव जगार गैयाब्ला जाहा दिनै मैगं थाइगं संनायनि ओंखाम ओंख्रियाबो गोथाव जाया आरो रोंगौथि गैया जायो बेखायनो गासिबो जुदि संनाय खुरनायाव मैगं थाइगंनि जगारा थायोब्ला जोंहा गासिबो मोजां जायो मबे मैगङाव थाव सेरनांगौ अबे मैगङाव थाव सेरनाङा माबायदि संब्ला बेदरा मोजां जायो आरो गोथाव जायो टेस्टि जायो बेखौ जों हमनो हाबाय आरो आं बेखौनो संनाय खावनायनिखौनो जोबोद मोजां मोनो आरो संनो खुरनायाबो जोबोद मोजां मावनाय दांनाय गासिबो खस्थ'ब्लाबो संना खुरनायखौ जाखानांगोन बेखायनो आं बे संनाय खुरनायनि थाखायनो जोबोद मोजां मोनो आरो रोंगौथिखौ आं गावनो सोलोंनानै गावनि टेलेन्टजोंनो आं संनो खुरनो रोंबाय बेखायनो आं जोबोद मोजां मोनो